आं जी नमस्ते जी ठीक तुस सनाओ आं यरो आं सच्ची गल्ल होई कुस सनाया तुकी अच्छा अच्छा ओह् पूरियां होई गेइयां चंगियां ते ऐ हियां बचैरियां चलो के करना हर कुसा दे मुश्कल च कम्म आंदियां हियां आं और कोई पता कोई पता नीं कुसलै बस चली जाना इ'यां बी बड़ियां दलेर हियां ओह् मर्द मर्द जनानियां हियां ओह् कुसै कोला डरदियां नेई ंहियां ओह् आं और केह् कोई उऐ नेहा टाइम आई जंदा हा ते ओह् मतलब खड़ोई जंदियां हियां पिच्छे नेहियां होंदियां भई कोई डरियै पिच्छै होई गेआ नेईं नेईं नेईं नेई भलेखा नीं लग्गे दा ओह् ते पूरियां होई गेइयां बड़ा बुरा होआ केह् करना फ्ही

आं तुसें कोई नीं जाना ते है फ्ही जाना पौना केह् करना फ्ही ओह् ते ऐ ओह् स्हेई गल्ल ऐ कुसा गी नेई पता मैंटा दा कि हुन केह् होआ दा ऐ ते बाद च केह् होई जाना औने आह्ले टाइम दा कुसै गी पता नीं ऐ ते आं बमार हियां ओह् केह् पता हुन बमार हियां उट्ठन नीं होंदा ते होई दी औनी किश प्राब्लम इस्सलै फ्ही उम्र बी ऐ ही उन्दी ते लाज करा करदे हे पर नेईं लग्गेआ होना केह्करना हुन चलो कोई नी दिक्खनेआं फ्ही जाना पौना ठीक ऐ कोई नीं दिखगे ठीक ऐ